धर्म हमारे धर्म में स्वास्थ के विषय में बहुत बताया जाता है हमारे धर्म में अथर्ववेद है जिसमें स्वास्थ्य के विषय में बहुत सारी बातें बताई जाती है इसके लिए लोग अपने जीवन में इसको ग्रहण करते हैं अथर्ववेद में योग का सबसे बड़ा स्थान दिया गया है और योग करते भी हैं लोग योग करके लोग स्वस्थ रहते हैं हमारी मानसिक पीढ़ा भी दूर होती है तनाव भी दूर होता है लोग करते भी हैं अ स्वस्थ भी रहेते हैं अथर्ववेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है इसलिए अथर्ववेद सर्वोपरि है धर्म में हिन्दू धर्म में स्वास्थ का सबसे बड़ा स्थान है अपने स्वास्थ को फिट रखने के लिए लोग योग करते हैं योग करना भी चाहिए योग से स्वस्थ रहेंगे मानसिक पीड़ा दूर होगी शरीर भी स्वस्थ रहेगा आपको दिक्कत भी नहीं होगी जैसे कि अथर्ववेद सबसे सर्वोपरि है